عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو الگ الگ طرح کی پریشانیاں اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈائبٹیز تیز بلڈ پریشر جوڑوں کا درد جیسے مسائل عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہو جاتے ہیں لیکن صحیح میڈیکل سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں گورنمنٹ اسپتال یا تو بہت دور ہوتے ہیں یا ان میں حد سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جس سے خاص طور پر بوڑھے لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے بہت سے بزرگ اکیلے رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں ان کے بچے مصروف رہتے ہیں جس سے بوڑھے لوگوں کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بوڑھے لوگوں کو مالی مسائل بھی بہت پیش آتے ہیں پینشن نہ ملنا یا کم آمدنی کے سبب سے کچھ بزرگ تو اپنی ضرورت کی چیزیں تک نہیں خرید پاتے کچھ مواقع بھی ہیں جس سے بوڑھے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے یا تھوڑی بہت مدد ہوتی ہے جیسے کہ کچھ این جی اوز ہوتے ہیں کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی پینشن اسکیمز ہوتی ہیں سینئر سٹیزن ہیلتھ کیمپس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بوڑھوں کی اور بزرگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں